भारत राॼु में परीवाहन जी जाम गुणवंता आहे परीवाहन जे लाइ जाम शयूं उपलब्ध आहिनि जीअं त ट्रेनियूं प्लेन्स बसिस लोकल ट्रेन अंदरि ई अंदरि घुमण जे लाइ शहरियुनि में घुमण लाइ बसिस ए सी बस लोक जेके लोकल जा आहिनि उहे बि अॼुकल्ह ए सी थी विया आहियूं आहिनि ऐं जेके प्लेन आहिनि हुननि हुन जी यात्रा ॿाहिरिनि शहरनि जे मुकाबले जाम सस्ती आहे अंदरि ई अंदरि अगरि शहरनि में घुमणु आहे जीअं त मुंबई आहे त लोकल ट्रेनियूं आहिनि जेके जाम सुठी इयं जेके जाम सुठी सुविधा प्रद दिन प्रदान कंदियूं आहिनि ॾिंदा आहिनि ऐं डेली अप अचणु वञण जे लाइ जाम सुठो आहिनि ॿाहिरिनि शहरनि जे मुकाबले हितां जा जेके रेट्स आहिनि उहो बि जाम घटि आहिनि छो त ॿाहिरनि शहरनि में जंहिं घुमण जे लाइ ख़ाली कॅब्स कार्स हूंदियूं आहिनि जंहिंजा पेट्रोल जा भाड़ा वग़ैरह जाम वधीक आहिनि हुनजे मुकाबले भारत में जाम सुविधा सुठी आहे